कोण उलयता आं सांग हय हय हय सांग सांग आं आं कसले शेप बी कितें तशें आं राउंड आं कशें आसा एक सेपरेट टेबलूच आसा आनी वीथ टेबल आमी चॅर्सूय दितात तर तुमकां तशें कॉम्बो जाय काय बेश्टें जाय हय हय चल मेळटा म्हणचे आतां तुमी जर कॉम्बो घेतलो जाल्यार आमी त्याच चेरीक कुशन घालून दिवपाक शकता लाकूड आमी चडशे सायेलाचें ना जाल्यार पणसाचेंच वापरता ट्वेंटी हय राव तुमकां सांगता हां दोन दोन चार धा धांचें येता आशिल्लें धा सद्याक तुमकां विसांचें जाल्यार मागीर तें करून घेवचें पडटलें अवेलेबल सद्याक धांचेंच आसा हय सेटी हय सेटी तुमकां लागतली करपाची अंदाजान आतां एक पंदरा वीस हजारान पडटलें कित्याक चेर्स बी आसा न्हय सगळे आनी आतां सद्याक म्हाका तो कुशनाचो रेट खबर ना म्हणल्यार तें आतां काडून म्हणजे कुशन घालपी आमचो दुसरो आसा ताका विचारून बी हांव मागीर तुमकां ह्याच नंबराचेर फोन कर करतां

आं आं तशें ना आमच्या कडेन आमी तशे घेनात आतां एक्सचेंज म्हणल्यार कशे तुमी आतां जर हें आमचेंच व्हरता आनी तुमकां जर आवडुंकना जाल्यार कितें जालें दुसरें व्हरपाक जाय जाल्यार तेंच दिवन दुसरें व्हरूंक मेळटा आं तशें म्हणटकच आमी तुमचे ओल्ड घेवन हें करिनात

आं आं आं बरें बरें पळयता हांव बरें हय हय आनी तुमचो वॉट्सेप नंबर होच न्हय तुमकां हांव आनी कितें आमचें आसा तें बी फोटो मारून धाडटां बरें बरें या